आं थारैनो संफेरबाय बे गोबां सुबुं एबा गोबां हान्जाफोरनि सुबुंफोरनि थाखाय जामुं जानो बेफोरखौ आं थारैनो संफेरबाय मानो होनोब्ला जेब्ला जों कलेजाव फरायबाय थानाय समाव कलेजनिफ्राय बेलेक जायगायाव पिकनिक जानो थाङो अब्ला बै जायगायाव आं थारैनो संबाय जेराव लोगोफ्रा जानानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदों बेयाव जों गोबां रोखोमनि जाग्रा लादों जेरै फुंबिलि समावनो थांनाय नालाय जों थांनानै साह लोंनाय लोगोसे दावदै रुनानै जानाय ब्रेड लांनाय बेफोरबायदि बेफोर बायदिखौ आं गावनो हारसिं मावजोबनो मोनदों जों थामजि जोनसो थांदोंमोन जों फरायफुनाय समाव थामजि जोननि ओंखाम ओंख्रि भाजा बेफोरखौ आंनो माने हारसिङै नङाबाबो गुबुनफोरनि एसे हेफाजाब लानानैबाबो आं संदोंमोन जों अमा बेदर लांदोंमोन दाउ ब्रयलार लांदोंमोन ना लांदोंमोन जाय अमा बेदर जाया एबा ब्रयलार जाया बिसोरनि थाखाय ना लांदों जाय अमा बेदर जाया ब्रयलार जायो बिसोर ब्रयलार जायो बेफोरबायदि मानसिबो थांदोंमोन आरो जाय अमा बेदर जाग्रा बे जाग्रायानोसै लोगोसे जों बेदरनि अनगायैबो दालि ओंख्रि आलु मथर भाजा बेफोर बायदिबो एवदोंमोन ओंखाम ओंखाम न'नि माइरंखौ लांनानै जों संदोंमोन बोफोरबायदि जानाया जोबोद इन्टारेस्तिं जायो गोजोन्नाय मोनो बैफोरबायदि जायगायाव थांनानै संनानै खावनानै जायोबा जों गासिबो खुसियानो जायो जानानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो मानो होनोब्ला न'वाव जानायनिख्रुइ माब्लाबा सानसे लोगोफोरजों थांनानै बेफोरबायदि संनानै जालायोबा जोबोद खुसि जायो लोगोफोरनि मोखां नायलाय नालाय ओंखाम जानाय सोरबाबा बेदर जानो हायाबा सोरनिखौबा सोरनिबा खुरैनिखौ हानहरनानै जानाय बेफोरबायदिबो जालायदोंमोन बा बेफोरबायदि समा स्टुडेन्त लाइफआव जायो गोबाङानो थाङो स्टुडेन्तफ्राल' थाङा बोराय बुरैफ्राबो बेफोर बायदिनो जमा जमा फेमिलि लानानै थाङो बेफोरबायदिनो दानि जुगाव उन्दै उन्दैफोराबो गाबागाव मिलायनाय लोगोफोरखौ लानानै गोजानाव थांनानै जाहैयो आं बेयाव हारसिं संबाय नाथाय गामिफोराबो हाबाफोर जायोब्ला एबा गामियाव खाजिफोर जायोब्ला आरो रायजोफ्राव मायबा मिटिंफोर जायोब्ला बेफोर बायदियावबो आं संनाय खावनायावनो बांसिन थायो मानोना आं संनाय खावनायाव जोबोद खुसि संनाय खावनायाव जोबोद इन्टारेस्टिं मोनो मानसिफोरनो संना खावनानै जाहोनो हायोब्ला गोसोआनो गोजोन्नाय मोनो आं गाव निजेयै मोनजायाब्लाबो गुबुनफ्रानो जा मोनजायोब्ला बिसिनि थाखायनो आं जोबोद मोजां मोनो जेराव जाग्राफोरा जानानै गोथाव एबा मोजां जादों होनलाङोब्ला गोसोखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनो ओंखाम ओंख्रि बुरजानि संनाया थारैनो गोरलै नङा बेयो जोबोद गोरायानो मानो होनोब्ला गोबां रिक्स लानानै संनांगौ जायो बेफोरबायदि बुरजा मानसिनि संनायफोखौ इमान बुरजा जुदि भाजा एवनाय समाव मायोबा मोनसे गोलैदेरनानै एबा मायोबाफोर थाफानानै जुदि गारजायोब्ला गोबां लस्ट जायो बेफोरनि थाखायनो गोबां रिक्स लानानै संनांगौ जायो जेराव संफुबाय थानाय समाव बेलेकआ फैनानै संख्रि होदेरफैयोब्ला एबा माखौबा गारसनफैना होयोब्ला जानाय जाग्राया मोजां जायाब्ला पाब्लिकजों बखिजायो बिनि थाखायनो संग्राया गोबां रिक्स थायो जाय बुरजा एबा गोबां मानसिनि ओंखाम ओंख्रि संग्रा बेफोरो गुबुनफोरखौ बाराहाय बिदि जाब्बा जुब्बा खालामनो होआ जों संफेरबाय नालाय जों गोबां मिथिगौ बेबायदिनो मोनसे समाव जादों संफुबाय थानाय समाव बेलेक मानसि फैनानै ओंख्रियाव बेबायदिनो संख्रि होदेफैनानै ओंख्रिखौ संख्रि गोबाब खालामनानै गोबां हाहार खालामदों जेराव दै होयोब्लाबो संख्रियानो खमायाखै बेफोर बायदिनि थाखायनो संनाय खावनाय समाव गोबां माबा नांगौ जायो रिक्स लानांगौ जायो बिनिखायनो गोबां हाबाफोर एबा खारजो एबा गेदेर गेदेर मिटिंफोराव आथिखाल मुगायाव बायनानै लाङो बेयावबो गोबां नायग्रा थायो ग्रुपनि गेजेरावनो नायनानै दिथा होग्रा थायो मानोना गोबां मानसिनि संनाय खावनाय रिक्स थायो बेफोरनो आरो